لاہور میوزیم مقام مال روڈ لاہور نمائشیں گاندھارا آرٹ مغل دور کی تصویریں اسلامی خطاتی لوک ورثہ دور کے اوقات صبح نو بجے سے شام چار بجے تک الحمراء آرٹ گیلری مقام قضافی اسٹیڈیم کے قریب لاہور نمائشیں معاثر پاکستانی فن فنکاروں کی نمائشیں دورے کے اوقات نو بجے سے پانچ بجے تک